मोनसे भिडिय' गेम गेलेनो थाखाय जोंनो मोनसे स्मार्टफ'ननि गोनांथि जायो आरो माखासे भिडिय' गेमफोरनि मुंफोरानो जाबाय एमएल पाबजि लुड' टेम्पोल रान फ्रि फायार केण्डिक्रास बायदि बायदि पाबजिया जाबाय मोनसे एक्सन गेम पाबजिखौ गेलेनो थाखाय जोंनो मबाइल डाटानि गोनांथि जायो मानोना जों पाबजिखौ अनलाइन गेलेयो पाबजियाव फार्स्ट राउण्डआव थार्टि सेकेन्द जोंनो होनाय जायो बेनिफ्राय फ्लाइटजों जों मोनसे आइलेण्डआव ओंखारहैयो बेयाव गान्स गान्स गान्स जेरै एकेएम फ्रि फायार एकेएम एमफर बायदि बायदि गान्स थायो जोङो बे गान्सफोरखौ लानानै गावलायो गावलायनानै जोबथायाव जाय थाहैयो बेनो बे गेमखौ बे गेमखौ देरहानो हायो आङो बे गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो मानोना बे गेमखौ गेलेयोबा स्मार्ट माइण्डआ स्मार्टबो जायो आरो गेम गेमआ इन्टारेस्टबो जायो बे गेमआ मास मोनसेनि उनाव आपडेट फैबाय थायो आरो गोदान गोदान आपडेट आपडेट फैयो आरो आपडेट होनानै जोङो गेलेनांगौ